कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटर गोभी जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांगरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी सेवईं चांवर